नमस्ते जी नमस्ते ठीक ठाक तुस सनाओ

कोई चक्कर निं कोई चक्कर निं लैक्शनां चला दियां न लैक्शनां खत्म होंदियां न तां अगले म्हीन्ने धोड़ी थुआढ़ा पुल त्यार होई जाना दो पुल बने दे निं त्रिया पुल बी बनी जाना कोई टैंशन निं लैओ

ओह् थुआढ़ी अर्जी दित्ती दी ऐ अग्गै ओह् लैक्शनां चला दियां न लैक्शनां मुक्की लैन देओ फ्ही थुआढ़ा पुल बनी जंदा टैंशन निं लैओ तुस थुआढ़ा पुल बनी जाना अगलै म्हीनै

असैं अग्गै गल्ल कीती दी ऐ थुआढ़ा पुल बनी जाना अगलै म्हीनै धोड़ी बनी जाना असै गल्ल कीती दी ऐ अग्गै लैक्शनां खत्म होई लैन देओ फ्ही बनी जंदा थुआढ़ा पुल ठीक ऐ ठीक